जोंनि भारताव नुजानाय जेंनायानो जाबाय दैबाना बे दैबानानि गेजेरजों गोबां मानसिफोरा बुगिनांनानै दङ सोरहाबा हा खुरखा लांजादों सोरहाबा बारि बागान लांजादों सोरहाबा दाउ अमा लांजादों आरो सोरहाबा न'खरनि फिसा गोमाजादों दैबानाजों गोजाव लांजादों बेफोरनो जाहैबाय जोंनि भारतनि मोनसे गेदेर जेंना बेनि थाखायनो भारताव गोबां सुबुंफोरा बुगिनांनानै दङ आरो बे जेंनाखौ जों दासिमबो बारग'नो हायाखै आरो बेफोरनि थाखाय सोरखारा दासिमबो मोजाङै नायबिजिराखै आरो रावखौबो हेफाजाब होआखै रां रुफा गैया जालांबाय माइरं दैरं गैया जालांबाय दैबानाजों गोजाव लांजोबबाय दाउ अमा फिसिनाय गासैबो दैबानाजोंनो गोजाव लांबाय बेफोर जेंनाफोरा दासिमबो दङ आरो बेफोर जेंनाफोरनि गेजेरजों न'खरनि मानसिफोरा न'आव थानो हाया थेरफाल खोंनानै बबेबा लांदां जायगाफोराव थाहैनो गोनां जादों सोरनाबा ओंखाम मोनजायाखै सोरहाबा गथ'खौ फरायसालियाव दोनलांनो हायाखै दालां गैयैनि थाखायबो गोबां नस्थ' जादों दैबानाया गासैखौबो लांखार जोबदों बेनिखायनो बेफोरखौ दासिमबो सोरखारा नायाखै बेफोर जेंनाफोरखौ मावनो थाखाय सरखारा आखाइयावबो लायाखै बेफोर जेंनाजों सुबुंफोरा बुगिनांनानै दङ बेनो भारतनि मोनसे गोनांसिन जेंना